نہیں ایسا کوئی میرا پسندیدہ کک بک یا فوڈ بلاگر نہیں ہے جس کا میں خاص کر دیکھتی ہوں اکثر مجھے جو بھی کھانا بنانا ہوتا ہے وہ میں اپنے اپنی والدہ سے پوچھ کے بناتی ہوں کبھی کبھار میں یوٹیوب سے کسی اگر مجھے کسی کی کوئی چیز پسند آتی ہے تو میں اسی کی وہ ویڈیو دیکھ کے بنا لیتی ہوں الگ الگ رسیپیز اور الگ الگ فوڈ بلاگرس کی میں وہ ٹرائی کر تی ہوں رسیپیز کوئی ایک خاص کر میرا کوئی پسندیدہ نہیں ہے